आइ युग जे अछि से वैश्वीकरण भऽ गेल अछि आ वैश्वीकरणमे शिक्षाके जे पैटर्न जे अछि एतय ओकर स्वरूप जे अइ ओ बदलि चुकल अइ आइ परम्परावादी शिक्षा यदि अहाँ करैत छी ओहिमे अप अहाँके एकटा जे रोजगार रोजगार भेटबाक जे सम्भावना अछि ओ निश्चित नहि अइ रहैत अछि आओर मधुबनीके जे नवयुवक युवा युवती छथि ओ एहि बातके बुझयमे जकर कारण अछि मधुबनी जिलामे आइ विभिन्न प्रकारक सरकारी अर्द्धसरकारी संस रोजगारोन्मुख शिक्षाके संस्थान शिक्षण संस्थानसभ खूजल अछि जेना सिजौल नामक गाममे सन्दीप यूनिवर्सिटी अछि जेहिमे अहाँके बी टेक आओर पॉलिटेक्निक ओहिना अहाँके बी एड बहुत तरहके स्किल डेवलपमेन्टके जे शिक्षा छै से प्राप्त करैत छथि आ प्राप्त केलाक बाद रोजगारोन्मुख एकटा सम्भावित सम्भावना ओहिमे बनैत छै एहिना अहाँके अररिया सङ्ग्राममे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अछि ओहिमे बहुत ठामक बच्चासभ पॉलिटेक्निक शिक्षा लैत छथि विभिन्न सङ्कायमे लैत छथि विभिन्न डोमेनमे लैत छथि कोइ इलेक्ट्रोनिक्स कोइ मैकिनिकल कोइ कम्प्यूटर आओर ओसभ आइ भारत वर्षक बहुत क्षेत्रमे बहुत भारत वर्षक बहुतो क्षेत्र अछि जतय ओसभ काज कऽ रहल छथि जाहिसँ कल्हि जे जे परम्परा शिक्षा लऽ कऽ जे एकटा अनस्किल्ड जॉब करय पड़ैत छलै जे एकटा प्रॉब समस्या छलै से ई आइ व्यासायिक शिक्षा लेलासँ आइ ओ सुनिश्चित भेलै हेँ आ कारण एकटा होइत छै आओर एकर कारण की भेलै मधुबनीमे खुजलासँ की भेलै कि जे आइ हरियाणा मध्य प्रदेश वा पुणे या कोलकाता या मुम्बई ओतय जाकऽ जे पढ़ै बैंगलोर ओतय जा कऽ जे पढ़यमे खर्चा होइत छलै जे अबै जाइमे गार्जनके खर्चा होइ छलै ओहि खर्चाके बचत भऽ रहल छै आइ उएह शिक्षा लोक मधुबनी जिलामे लऽ रहल अछि आ ओ शिक्षा लेलाके बाद जे पैकज दिल्ली बम्बइ कलकत्तामे पढ़लाके बाद भेटैत छै सएह पैकेज आइ एतुक्को पढ़ला शिक्षण संस्थानसँ शिक्षा ग्रहण कयलाक बाद भेटि रहल छै जाहिसँ अहाँके मधुबनी जिलाके लोकमे एकटा नव सञ्चार एलै हे नवाचार ढङ्गक नव नव शिक्षण ग्रहण करबाक जे व्यवस्था छै से दिनपर दिन मने आइ तऽ मेडिकल कॉलेज धरि खुजि चुकल अछि जे लोकके एकटा नव नवाचारसँ नव रोजगार्नु रोजगारोन्मुख शिक्षासँ मने वञ्चित आइ तक जे छल से आइ नहि आइ ओ शिक्षा ग्रहण करबा योग्य भऽ गेल अछि कम खर्चमे